ہیلو مسعودہ ریسٹورنٹ جی جی میں نے آڈر کیا تھا چکن بریانی اور مٹن پلاؤ مگر ڈیلیوری پاٹنر میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں ہاں وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا

جی وہ راستے میں ہیں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں وہ جی میرا آڈر نکل چکا ہے ڈیلیوری کے لیے ہاں میری دوستوں کی دعوت ہے دیا ہوں میں نے آج ہاں میرے گھر پر ویٹ کر رہے ہیں وہ بہت دیر ہو چکی ہے ڈیلیوری میرا پاٹنر میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں آپ ذرا ان سے ربط پیدا کریں اور کہیں کہ جلد سے جلد میرے گھر پر آڈر پہنچا دیں ہاں میرا گھر کا اڈریس جو بھیجا ہے لوکیشن وہی ہے میرا گھر کا اڈریس جی ہاں میرے دوستوں کو بہت تاخیر ہو رہی ہے کھانے کے لیے جی جلد سے جل اگر آپ بھیجا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہونگی ٹھیک ہے